जी हां मिगी इक बड़ी अच्छी न्यूज गुड न्यूज सुनचा दी ऐ में बड़ी शैल न्यूज सुनी ऐ इक तेरां अप्रैल गी ला होंदा बैसाखी दा तेरां अप्रैल गी बैसाखी ऐ ओह्दी खबर उस मेले दी खबर सुनियै में बड़ी खुशी होई दी ऐ अ'ऊं बड़ी ज्यादा खुश आं ते बड़ी ज्यादा इंटरस्टड आं के में ओह् मेला दिक्खना बड़ी अच्छी न्यूज न्यूज सुनची दी ऐ मिगी ओह बड़ी शैल न्यूज ऐ मेरे आस्तै ओह् में बड़ी खुश आं में बड़ी हैप्पी होई दी मे बड़ी इंटरस्टड होई दी के ओह् मैं बैसाखी दा मेला अऊं दिखना ते बड़ा शैल ऐ ओह् मेला में उत्थै जाना उस मेले गी में जरुर जाना ते उस न्यूज गी सुनियै मे बड़ी खुश होई दी में बड़ी ज्यादा हैप्पी आं के में उस मेले गी जाना एह् न्यूज सुनी दी ऐ के तेरां अप्रैल गी बैसाखी दा मेला ऐ एह् न्यूज ऐ सुनी दी मीं